हलो नमस्कार आपने किस लिए कॉल किया है हमारे पास हमारे होटल में आपको कितने तारीख़ के लिए आना है किस तारीख़ को हमारे होटल में बहुत सी तारीख़ को तो जाएँगे आप डेट बता दीजिए नहीं तो मैं और भी व्यवस्थाएँ कर लूँगा हमारे होटल में बहुत सी सुविधा है जैसे कि बेड है डबल बेड रहेगा सभी बेड पर नए चादर रहेंगे जैसे ए सी लगा है दो दो ए सी लगे हैँ बेडरूम में हमारे हाँ बिल्कुल सुविधा है प्लस में येह रेस्टोरेन्ट है हमारे होटल पर स्विमिंग पूल रहेगा खेलने कूदने को गार्डन रहेंगे कितने रूम बुक कराने हैं आपको बता दीजिए हम इसी लिए देख लेँ लिस्ट में है रूम ख़ाली है कि नहीं ख़ाली है हमारे नहीं तो हमारा रूम तो होटल फाइव स्टार है पूरी सुविधा एक दम फुल मिलेगी कितने लोग आ रहें हैं तो है आप फ़ोन से बुक कर लीजिए जिससे आप फ़ोन से बुक कर लीजिए जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है हमारे होटल की तरफ़ से जैसे हम आपको पिकअप कर लेंगे वह एयरपोर्ट से पिकअप कर पिकअप कर लेंगे सीधा आपको हम पूरी तरह से एक दम फैसेलिटीज़ देंगे आने जाने की पूरी तरह से अच्छा किस तारीख़ में टाइम बता दीजिए हमको डेट किस दिन आएँगे पच्चीस तारीख़ को चलिए सही है पच्चीस तारीख़ को आइएगा आने से पहले कॉल कर दीजिएगा हमारे नंबर इसी पर एक महीने बाद वह तो एक महीने बाद बुक करना पड़ता है ना हमारे होटल में चलिए आपका चलिए हम आप के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा देंगे ओके एक बार फाइव रेटिंग दे दीजिएगा आने से आएँगी तो ना